کنوئیں سے پانی نکالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو وقت جگہ اور دستیاب وسائل کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں ذیل میں کنوئیں سے پانی نکالنے کے عام طریقوں کی تفصیل اردو زبان اور رسم الخط میں دی جا رہی ہے کنوئیں سے پانی نکالنے کے طریقے ڈول اور رسی روایتی طریقہ یہ سب سے پرانا اور عام طریقہ ہے اس میں ایک مضبوط رسی کے ساتھ ایک ڈول بالٹی باندھ کر کنوئیں میں ڈالا جاتا ہیں جب ڈول پانی سے بھر جاتا ہے تو رسی کو کھینچ کر پانی باہر نکالا جاتا ہے اکثر دیہات میں آج بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے چرخی پہیے والا نظام ڈھول اور رسی کے طریقے کو آسان بنانے کے لیے ایک چرخی یا پہیا لگا دیا جاتا ہے جس سے رسی کو گھما کر اوپر کھینچا جاتا ہے اس سے محنت کم لگتی ہے اور پانی نکالنا آسان ہو جاتا ہے لیور یا بیلوں سے چلنے والا نظام کچھ دیہی علاقوں میں پرانے وقتو میں بیل یا اونٹ استعمال کیے جاتے تھے جانور رسی یا لکڑی کے سہارے چلتے اور پانی نکالتے تھے اس نظام کو راحت یا ساتھ بھی کہا جاتا ہے ہیڈ پمپ آج کے دور میں کئی کر یوں اور ہیڈ پمپ لگا دیے جاتے ہیں ہیڈ پمپ کو ہاتھ سے اوپر نیچے دبانے پر پانی اوپر آتا ہے یہ طریقہ صاف آسان اور محفوظ سمجھا جاتا ہے موٹر پمپ الیکٹریک پمپ اب جدید دوڑ میں برقی الیکٹرک موٹر یا ڈیزل پمپ استعمال کیے جاتے ہیں یہ پانی کو تیزی سے اوپر کھینچ لیتے ہیں اور زراعت یا گھریلو استعمال کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں موٹر کنوئیں کے اندر پانی کی سطح ایک